हेलो हँ क्या जानना चाह रहे है आप की जानऽ चाहैत छियै हेलो हँ

हँ बारिश तऽ होयबे करतै बारिश जखन बारिश तखन होयतै जखन जे विशेष अहाँकेँ जे छै विशेष रूप से अथी गरमी पड़तै आ ओहिसे गरमी पड़तै आ तेकर बाद जे छै बारिश होयके सम्भावना होयतै आब तऽ होय आब तऽ आबिए रहल छै समय बारिश होयके लेल बहुत समय सब आबिए रहल छै मइ जूनमे तऽ होइते छै बारिश लेकिन बस सबसे अहाँकेँ अखन गरमीके जे समय छै जे सब चीजके समयके अनुसार जे चलैत छै से तऽ चलबे करतै ओना आब होयतै बारिश ओहि लेल कोनो दिक्कत नहि छै होयबे करत बारिश मइ मे होइत छै बारिश आओर समय अखन ठीक बुझै पड़ैया आ अखन अहाँके बारिश नहि होयत जे हिसाब से हम देखि रहल छियै अखन बारिश नहि होयत

कम करेके लेल कम करेके लेल एकेटा चीज छै जे अहाँ कहलहुँ गप जे प्रदूषण बढ़ि रहल छै तऽ प्रदूषण एहि दुआरे बढ़ि रहल छै जे प्रदूषण अपने हमी अहाँ जे छै से बढ़बैत छियै प्रदूषण आब जेना देखियो आइ काल्हिके प्लास्टिक चीज सब कते आबि गेलै हँ प्लास्टिक चीज जे आबि गेलै हँ तऽ प्लास्टिक जे छै से अहाँ सब जे छै कोनो चीज जैसे अहाँकेँ ग्लास भेल पत्ता भेल तऽ ओ अयलै आ ओकरा लेल अहाँसब जे की करैत छियै खा लै छियै आ ओकर बाद ओकरा कतहुँ फेक देलहुँ सहए करैत छियै तऽ ओहिके की छै तऽ ओहि से की होइत छै ओहिसँ प्रदूषण बढ़ैत छै तऽ ओकरा लेल अहाँ सबकेँ करबा की चाही जे प्रदूषण नहि फैले ताहि दुआरे प्रदूषण नहि फैले ओ जेनाहिए भेल कोनो भोज भात होइया अहाँसबमे देखि रहल छियै ओ भोज भात जे भेल तऽ ओकरा की करू सबटा टोटल ए से लऽ के जेड तक ओकरा ओकरा समेट लिअ आ समेटके एकटा गड्ढा बना लिअ गड्ढामे ओकरा दऽ दिऔ आ गड्ढामे देलाके बाद की होइत छै होइत छै जे किरासन तेल या पेट्रोल दऽ के ओकरा जरा दिऔ आ जते साफ राखब तते बढ़िआँ तते अहाँकेँ प्रदूषण नहि फैलत आ दोसर गप छै जेकि आइ काल्हिमे होइत छै की सरकारके बहुत कऽ रहल छै सरकार जेना कऽ रहल छै कि गामे गामे रोड बनबैत छै नाली सेहो बनबैत छै लेकिन आइ काल्हिके लोक सब आइ काल्हिके लोक सब की होइत छै जे ओकरा नहि नहि सक्सेस होअ दिअ चाहैत छै आब नाली छै नालीमे पानिटा तऽ जाय दिऔ ओहिमे की होइत छै तऽ लोक सब की करत माटि दऽ देत इहो देत प्रद सरकार अपना आपके कोशिश कऽ रहल छै बचबेके लेल लेकिन अहाँ लेकिन जनते सब छै जे ओकरा नहि ने हुअ दय छै हम अहाँ तऽ हम बहुत बड परेशान छी जे प्रदूषण छै लेकिन हमेशा एहि सब छियै जेकि प्रदूषण फैला दय छियै एहि सब तऽ चीजके लेल प्रदूषण नहि हुए एहि सब चीज पर एहि सबके ध्यान देबाके चाही सरकार कते करतै सरकार कते करतै से बात हइ हँ हँ ठीक छै ठीक ठीक ठीक ठीक